میری ثقافت میں بہت سارے فنون اور دستکاری کے مواد مخصوص ہیں جیسے ہاتھ سے ٹوپی بننا ہاتھ سے سویٹر بننا سلائی کرنا اس کے علاوہ کاس کا استعمال کر کے ڈلیا بنانا مٹی کا استعمال کر کے مٹی کا چولہا اور انگیٹھی تیار کرنا اس کے علاوہ کھجور کی پتیوں کا استعمال کر کے چٹائی اور پنکھے بنانا اسی طرح اور بھی کئی فنون اور دستکاری کے مواد ہیں جو ہماری ثقافت میں مخصوص ہیں اور ان فنون اور مواد کی بہت زیادہ اہمیت ہے